अॼु कल्ह जे ज़माने में माण्हू हर क़िस्म जी डान्स नृत्य सिखणु जी प्रयत्न कंदा आहिनि माण्हू लोकल ऐं कल्चरल डान्सीस जीअं त भरतनाट्यम कथकली खे बि एतिरो ई महत्व ॾींदा आहिनि जेतिरे जेतिरो त इंटरनेशनल ॾान्सीस जीअं त सालसा लोकींग पोपिंग हिपोप कंन्टेंपरी खे ॾींदा आहिनि माण्हू हर तरीक़े जे स्पेशयलाइस्ट इंसा इंसानु खां हुनजी ॾान्सियूं सिखारणु जी कोशिशि कंदा आहिनि ऐं सोशियल मिडिया ते अपलॉड बि कंदा आहिनि